हलो हैलो सर सर आप वह वैभव फ्रूट जूस फ्रूट से बोल रहे हो जी सर वह हमें वह छोड़ मतलब कुछ फ्रूट चाहिए थे विदेशी फल जैसे एक्जोटिक फ्रूट सर इसमें जैसे अपने यह कीवी हो या फिर जो क्या कहते वह ब्लूबेरी है और स्ट्रॉबेरी है ऐसे काई सारे जो जो आपके पास आपके पास कौन कौन सी मतलब मिल सकती है

जी सर

जी सर जी सर सर आप एक बार पहले मेरको यह सारी चीज़ें बता दीजिए जो जो आपके पास हैं एवेलेबल और फिर सर इसमें मतलब आपका वह क्या लगेगा मतलब इसकी प्राइज़ वाइज़ क्या रहेगी किस हिसाब से बताओगे आप सर

जी तो सर इसमें मतलब आपकी जो शॉप है वह किधर है मैं मतलब क्या प्रोपर

तो सर यह जो आप मुझे मतलब अगर हम मँगाना चाहें तो अगर आप खुद ही डिलेवर करोगे या फिर हमें ही करना पड़ेगा हम जैसे कुछ ले हम हम आएँ जब करोगे आप सर अच्छा तो मतलब डिलेवरी चार्ज लगेगा डिलेवरी चार्ज जी जी तो सर तो वह आप जी तो सर अगर बीच में जैसे कोई हम दोपहर वोपहर में इसे देखना चाहेंगे तो एक दोस्त के करीब हाँ तो सर आप ऐसा कर लीजिए एक बार तो मेरेको एक बार चेक कर ले चेक करके फूल साइज़ भेज दीजिए व्हाट्सएप पर जी सर थैंक यू सर